دنیا میں بہت سے اسپورٹس ہیں جو بہت مشکل مشکل ہیں ان میں سے ایک ہے ٹریکنگ ٹریکنگ کہتے ہیں کسی اونچی جگہ پر پہاڑ پر چٹان پر چڑھنا بنا کسی سواری کے تو جب آپ ایک لمبے اونچے پہاڑ کو نیچے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو ایک نا ممکن سا لگتا ہے اس کی چوٹی پر پہنچنا لیکن جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو یقیناً وہ سفر بہت مشکلات والا ہوتا ہے بہت تھکا دینے والا ہوتا ہے تو جب آپ وہ سفر طے کرتے ہیں تو راستے میں کئی دشواریاں آتی ہیں چڑھنے میں لیکن جب آپ اس کی چوٹی پر چوٹی پر پہنچ کر جو احساس ہوتا ہے اس سے جب آپ سرشار ہوتے ہیں تو وہ الگ احساس ہوتا ہے کہ آپ جو چیز نا ممکن لگ رہی تھی آپ اس تک پہنچ گئے وہاں کھڑے ہو کے جب آپ کو منظر دکھائی دیتا ہے جو پہاڑ کے نیچے کھڑے ہونے سے نہیں دکھ رہا تھا تو وہ احساس بہت ہی خوب صورت احساس ہوتا ہے